हलो मैं स्विगी में बात कर रही हूँ भैया मैंने दो दिन पहले एक ऑडर किया था जो कि ऑडर था आलू के पराठे और दही जो कि स्वाद में मुझे अच्छे लगे थे कृपया आप उस ऑडर को दोबारा करवा सकते हैं और अगर करवा सकते हैं तो कितनी देर में करवाएंगे ये भी बता दीजिए और जो ऑडर है वो भैया कितनी देर में ला कर देंगे कि मतलब कितना टाइम लगेगा एक घंटा आधा घंटा या उससे ज़्यादा और जो पेमेंट की डिटील है डिटेल है वो भी आप मुझे अभी बता दीजिए कि उसको मुझे ऑनलाइन करना पड़ेगा या ऑफलाइन मतलब मुझे कैश देना पड़ेगा या क्यू आर के थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि जैसी भी आपकी प्रक्रिया है वो आप मुझे बता दीजिए और मैं उस ऑडर काे दोबारा इसी लिए करवा रही हूँ क्योंकि वो मुझे स्वाद में बहुत अच्छा लगा था और जल्दी भी आ गया था इसी लिए आप उस ऑडर को दोबारा से कर दीजिए